छवीह जनवरी उणिवीह सौ सतेतालीह चारि जुलाई ॿ हज़ार चारि सत अक्टूबर उणिवीह सौ चोएतालीह ॾह दिसंबर उणिवीह सौ चोहतरि पंद्रहीं नवंबर ॿ हज़ार टेवीह